धोरोमखौ लानानै गोबां दावरावा जायो नंगौ नाथाय बे जानो नाङा मानोना जोंनि इन्दियायाव जोंहा मोनसे मोन्थाइ दङ गासै सुबुंहाबो गावबा गाव हारि धोरोम दङ आरो गावबा गाव जेनेबा मा धोरोमखौ लानो मोजां मोनो बेखौ लानो मोन्थाय दङ दा बेखौ लानानै गोबां बिदिनो सुबुंफ्रा दावराव जाज्लायो सोरबाबा जोंना इन्दिया जोंनि इन्दियायाव जोङो ख्रिष्टियानखौ जेनेबा लानो मोना बेबायदिनो हिन्दुस्तान हिन्दु हिन्दु काउन्ट्रि होननानै हिन्दु लाजोबजानो लुबैनानै बेबायदिनो दावराव जायो गुलाय गुजाय जायो बिदिनो मुस्लिम बिदिनो दावहा बिदिनो गावजों गाव दानथारलायनाय बुथारलायनाय सावग्लुंलायनाय जायो बेबायदि जायो नाथाय बेबायदि नङा गासैबो मोन्थाय दङखाय जोङो जेन'बा जोङो गावबा गाव गोसोबायदि जोंहा अधिकार दं जों गावबा गाव धोरोमखौ जों सायख'नानै लानो बेखायनो आङो सानो जोङो रावहाबो बेबायदि गावबा गावनि इसोरखौ खुलुमनायाव गावबा गाव सुबिदा बायदि होनांगौ रावबो राव होबथानो मोना गावबा गाव गाव गावबा गाव इसोरखौ गावबा गाव फुजिनो जेरै दा जागासिनो मिज'रामाव मनिपुराव गोबां दावराव बेबायदिनो धोरोम बेयावहाय जादोंमोन जेनेबा माबानिसो दावरावमोन एसटि होलायनायनि दा बेयाव गोबां रोखोमनि धोरोम दावहा जाबाय धोरोम

मोनलायि जानाय सावग्लुंलायनाय जाबाय दा बेबायदि नङा नाथाय दा जोङो जोंनि बर'नियावबो बेबायदिनो जायो बर'फोरा बर' हारिनि धोरोमखौ लाजानो लुबैयो नाथाय गोबां माखासेया लाया गावबा गावनि मोजां मोननायनि मोजां मोननाय धोरोमखौ लायो दा बेखायनो बेबायदि दावहा दावरावा जायो आरो माखासे राजनिटिकनि मुलाम्फानिबो थाखाय जायो धोरोम दावहाया नाथाय बेबायदि या जानो मोना आंनि थाखाय बेनिखायनो बयहाबो मोन्थाय दं गाव गावबा गाव धोरोमखौ फुजिनो गावबा गाव इसोरखौ फुजिनो